हमरा सबके कॉलेज लाइफमे जे छै से विज्ञानक प्रोजेक्टमे देल गेल छल जे कोनो मानव चाहे जीवित पशुके अगर शरीर सऽ अंग जे छै से टूटि जाय या क्रैक भऽ जाइत ओहिके जोड़बाक लेल की प्राथमिक उपचार हेबाक चाही चाहे ओहिके बिना विज्ञानके मददके अहाँ तबतक ओकरा केना सही कऽ सकैत छी ओहिके लेल जे छै से हमसब दुनू तरह से प्रयास केने रही जाहिमे पहिले तऽ ओकरा बैंडेज फर्स्टएडके माध्यमसँ दोसर अहाँके प्लास्टर ऑफ पेरिसके जेकरा नाम से जनै छियै केमिकलके माध्यमसँ तऽ एकटा आइ नहि मवेशीके जे छै से पएर टुटलाके बाद हमरा आरके ओ वर्क भेटल रहै हमर टीमके ओहिके जे छै से उपचार पहिले पट्टीके माध्यम से कयल गेल आ दोसर बेर जब बहुत हद तक सुधार भऽ गेलै तऽ फेर नया टास्कमे अहाँके प्लास्टर ऑफ पेरिसके माध्यम से जे छै से दोसरके कयल गेल